लाड जी ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स म्हणटात जेन्ना आनी ट्रेवलिंग जेन्ना म्हणटात तेन्ना खास करून म्हाका स्कुलांतल्योच आमच्यो पिकनिक जाताली किंवा हायक जाताले तेंच तीच चडशी याद येतां आनी आमचें वार्षीकक जे हायक आसताले किंवा पिकनीक आसताली ती चडशी काल्यां किंवा कुळ्यां किंवा आमची माजोर्डा आनी त्या सायडीन जाताली आनी तेन्ना खुबदां एक्स्पिरियन्स ड म्हळ्यार एक तर आमकां ट्रेनीन वचपाक पयलीं खूब आवडटालें ट्रेनीन जेन्ना वताले ट्रेनीन तें ट्रेनिंतलें एक जें सीन आसताले ट्रेन इंजीन त्या इंजिनाचो आवाज ट्रेनीचो हाॅर्न त्याच बरोबर ट्रेनिन जे चडटात वेगवेगळ्या तरेचे लोक मागीर ते चाय वाला आसूं नाल्यार आमचीं फ्रुटां घेवन चडटात भिकणां घेवन चडटात तांकां पळोवपाक तांचे जे आवाज आसात तांचें जें उलो मारतात तें म्हाका खुबशें आवडटालें ताज्या नंतर फ्रेन्डसा वांगडा मागीर थंय जेन्ना आमी वताले त्या जाग्यार तेन्ना आमी एक तर चलत वचप पयलीं एक दोन किलोमिटर थंयच्यान वचप त्या जाग्यार वतगीर मागीर आमी तो जागो साफ करप मागीर बरोबर जें आमी जेवण हाडिल्लें आसतालें ते मागीर आमी जेवतालें जेवण जातकीर आमचो एक कार्यक्रम आसतालो ल्हानसो ल्हानसो कार्यक्रमान आमी गायताले किंवा नाच करताले किंवा आमचे एक्सपिरियन्सीस सांगताले त्या हायकाच्या बद्दल त्याच भायर वेगवेगळे वन एक्ट प्ले किंवा नाटक करून दाखयताले किंवा टिचरांची मिमिकरी आमी करून दाखयताले सो हें कांय क्षण आसात पयलींचे म्हाका लायक स्कुलांतले खास करून ते म्हाका खूब याद येता आनी तेंच हांव चडशे फ्रेन्डसां बरोबर वचपाचें जर जालें तो चडसो तेन्नाच पावलां ताचे नंतर केन्नाच चड फ्रेन्डसां बरोबर म्हळ्यार फिरपाक चड पावप जालें ना पूण चडसो लार्ज ग्रूप नासतालो एक दोग तीग फ्रेन्डसां बरोबर आमी गोंयातले कांयी जाग्यांनी गेल्लें आसात तेरेखोल फोर्ट मागीर पत्रादेवी जो जागो आसा थंय गेल्लो आसा तेच बरोबर एक रेडी टेम्पल गणपतीचें आसा थंय एक गेलां थंय ल्हानसो ग्रूप आमी तीग चार जाणांच मेळुन गेल्लीं आनी तो एक बरो एक्स्पिरियन्स आशिल्लो म्हळ्यार तेन्ना एक ल्हानसो ग्रुपूच आशिल्लो आनी खूबशे तरेन आमकां जागे पळोवपाक गेले प्लस आमकां फोटो सेशनूय खूब करपाक मेळ्ळें सो ते एक दोन तीन अशे जागे आशिल्ले सो तो एक म्हजो मेमोरेबल एक्स्पिरियन्स आशिल्लो असो हांव म्हणटलो